हैल्लो हां जी बोल्लो अच्छा तो केह्ड़ी केह्ड़े केह्ड़ा चाहिदा थुहानू कश्मीरी दा चाहिदा यां दुआ इंग्लिश चाहिदा कोई गल्ल नी कश्मीर आह्ला देई देगे थुहानू ते किन्ने किन्ने तकर चाहिदा थुहानू एह् कश्मीर आह्ले स्टार्ट होई अट्ठ सौ रपे कोला ते बाकी इंग्लिश आह्ला स्टार्ट होंदा दो ज्हार कोला

कोई नी किन्ने तकर थुहानू किन्ने तगर चाहिदा ऐ तुस अपना सनाओ हां उस पंदरां सौ तगर कोई गल्ल नी भेजी दि'न्ने आं एड्रेस लखाई ओ ड़ेओ अपना भेजी देगे आप्पूं ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल नी लकड़ी कश्मीरी दी लग्गी दी देओर दी लकड़ी लग्गी दी शैल लकड़ी ऐ कश्मीरी

ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ ओके